आर्थिक समाचारु ॾिसण लाइ घणेई चैनल ऐं न्यूज़ पेपर ईंदा आहिनि आर्थिक समाचारु पत्रनि में ध एक्नोमिक टाइम्स बिज़िनिस स्टैंडर ध हिंदू बिज़िनिस लाइन प्रमुख आहिनि ऐं चैनिलनि में ज़ी बिज़ीनिस बिज़िनिस चैनल इन्हनि आर्थिक ख़बरुनि खे सॼो ॾींहुं ॾींदा रहंदा आहिनि ऐं उन्हीअ सां असांखे आर्थिक छा उथल पुथल समा जंहिं में थी रही आहे हुनजे बारे में जानकारी थींदी आहे भाई कहिड़ा शयूं रेट में वधनि थियूं कंहिं घटनि थियूं कहिड़ा आर्थिक कमु थियनि था जिनि सां देश अॻिते वधे थो ऐं कहिड़े तरीक़े सां कंहिं कंहिं माण्हू ग़लति बि हिनखे यूस कनि था ऐं ग़लति ॾेखारनि था त उहे बि असांखे ख़बर में पवनि थियूं भई इन्हनि ते भरोसो न कजे